जखन हम छोट छलहुँ हेँ तऽअपन गामके इस्कुलमे पढ़ैत छलहुँ हेँ अपन सङ्गीसभ सङ्गे जाइत छलहुँ हेँ मम्मीसभ कहैत छै जे छोट छलही हेँ तऽ एतैहे तोरा नाम लिखा देने छलियौ हेँ आओर सभके सङ्गे तुहूँ जाइत छले हेँ तोरो कोनो एतय सर छलथि हेँ से अपन इस्कुल खोलने छलथि हेँ जे बदलेमे बच्चासभकेँ पढ़ायल जाइत छलै हेँ तऽ हमरासभकेँ ओतहिए मम्मी भेजैत छलए हेँ पढ़ै लेल कनि पैघ भेलहुँ तऽ मम्मीसभ बाहर लऽ कऽ चलि गेल ओतयसँ दिल्लीमे कतहु नाम लिखा देलथि ओहि इस्कुलके नाम तऽ याद नहि अछि लेकिन ओतयसँ जे छै से हमरा सभकेँ इस्कुल दूर पड़ैत छलए हेँ भाय छलए हेँ छोट लेकिन ओकरा सङ्गे दू सिफ्ट इस्कुल चलैत छलै हेँ ताहिमे जे छै से हम पहिलुक सिफ्टमे जाइत छलहुँ हेँ आओर ओ सेकेण्ड सिफ्टमे जाइत छले हेँ तखन किछु दिन चललै ओ छोट छले हेँ ताहि दुआरे मम्मी ओकरा आनय लेल जाइत छलै हेँ हमरा तऽ मम्मी दऽ आबै छलै हेँ पापा लऽ आबैत छलथि हेँ फेर एक दिन ओ जखन ओ छोट छलै हेँ तऽ ओ बिसरि गेलै कि जे हमरा जेबाक कतय अछि तखन एकटा औरत एलखिन आ हुनका अपना सङ्गे लऽ जाइ छलखिन हेँ तऽ मम्मी पाछूसँ आबि गेलै आ कहलकै जे ई हमर बच्चाकेँ कतय लऽ जा रहल छी तऽ फेर ओ वापस ओकरासँ लऽ कऽ आ फेर घरपर एलै तकर बाद जे छै से फेर हमसभ ओतयसँ फेर दिल्लीसँ पापा चण्डीगढ़ चलि गेलखिन तऽ फेर हमसभ मम्मी हमरासभकेँ चण्डीगढ़मे नाम लिखा देलक सरकारी इस्कूलम ओतय जे छलै हेँ से पासमे कोनो इस्कुल नै छलै हेँ एहन जाहिमे जेहन जे से पञ्जाबी नहि पढ़ायल जाय ओहिमे सभमे एहन छलै हेँ जेना एतय मिथिलामे छै कि हर इस्कुलमे जे टेंथ जे होइत छै तकर बाद लोककेँ मैथिली लेबय पड़ैत छै तहिना ओतय शुरुएसँ सभकेँ अपन पञ्जाबी पढ़य पड़ैत छै ताहि दुआरे पापा एहन स्कूल चाहैत छलथि हेँ जाहिमे एतेक होइ जे ई पञ्जाबी नहि पढ़य पड़य तखन जे छै से हमरा सभके एकटा इस्कुल भेटबो कयल तऽ बहुत दूर भेटल ओतय जे छै से हम जाय आबैमे हमरा सभकेँ बहुत दिक्कत होइत छलै हेँ तऽ पीसा छलथि हेँ से दऽ आबैत छलथि पहिले तऽ फेर हुनका दिक्कत भऽ गेलनि कि हुनका ड्युटीकेँ टाइम रहनि ओहि टाइममे भोरे जयबाक रहैत छलनि हेँ तऽ हमरासभकेँ छोड़ि नहि पाबै छलथि हेँ तखन मम्मीसभ रिक्शा कऽ देलक कि जो एक बेर एहन भेलै जे आबय कालमे रिक्शासँ भाय छलै हेँ छोट से खसि पड़लै तीन चारि भाय बहिन रहै छलहुँ हेँ तऽ ओ खसि पड़लै ताहि दुआरे ओकर ओहि रिक्शासँ खसैसँ ओकर हाथ जे छै से ओहिपर रिक्शा चढ़ि गेलै तऽ ओकर हाथ टुटि गेलै तकर बाद जे छै से ओकरा मम्मी कहलकै जे रिक्शा छोड़ि दही तऽ रिक्शा छोड़ि कऽ तकर बाद फेर पापा दऽ आबय लगलथि आओर मम्मी जे छै सेहो कहियो कालके दऽ आबैत छले हेँ नहि तऽ जे पास दुआरे जे छै से ट्रेनकेँ पटरीसँ आबैत छलहुँ हेँ तऽ ओ पासवाले ट्रेनके पटरीसँ जे आबैत छलियै हेँ तऽ ट्रेनक डर रहैत छलै हेँ कि जे कहियो अगर ट्रेन नहि देखलियै बच्चा छोट छलियै हेँ तऽ कहीँ अगर कोनो ट्रेन पाछूसँ आबि गेलै आओर हमसभ नहि देखलियै तऽ किछु दुर्घटना होए के शङ्का रहैत छलै हेँ ताहि दुआरे मम्मी कहैत छलै हेँ जे एहि बाटे नहि जो एहि बाटे जो ई रास्ता दूर पड़ै छलै हेँ लेकिन ई रास्ता जे छै से सुविधा छलै हेँ कि जे ई जे कोनो एक्सिडेन्ट तेक्सीडेन्टकेँ डर रहैत छलै हेँ एहन कोनो ट्रेनकेँ डर नहि रहै छलै हेँ ताहि दुआरे मम्मी फेर आनय लेल जाइत छलए हेँ मम्मियोकेँ आधा रास्ता जाइत छलै हेँ फेर आधा रास्तासँ हमसभ भेटैत छलियै हेँ आओर तकर बाद जे छै से पापा कहियो पापा आनय छलथि हेँ एक बेर एहन भेल कि रास्तामे पापा सङ्गे आबैत छलहुँ हेँ आओर कनि चढ़ाव छलै हेँ आओर चढ़ावपर पापाकेँ साईकिलकेँ बैलेन्स बिगड़ि गेलनि आ सभ गोटा खसि पड़लहुँ बीचमे एन एच पर हमसभ रोड जे हाइवे छलै हेँ ओतय खसि पड़लहुँ चारू कातसँ गाड़ीसभ दौड़ल जे की भऽ गेलै तकर बाद हमसभ जे छै से अपन ओतयसँ फिफ्थ कऽ जे छै से पास केलहुँ क्लास निकललहुँ तकर बाद फेर किछो कारणवश गाम आबय पड़ल गाम एलहुँ फेर गामेके स्कूलमे पापा नाम लिखा देलथि आओर जे सर छलखिन हेँ से पप्पोके सर छलखिन हे हुनकर सभकेँ की कहै छै से पढ़ेने छलखिन हेँ फुआ सभके हमरो सभके फेर उएह सर लगमे नाम लिखा देलथि आओर फेर ओतयसँ जे छै से फेर हमसभ शुरु केलहुँ फेर छठासँ तकर बाद छठा सतमा आठमा गाममे पढ़लहुँ आओर फेर जे से आब नओमासँ फेर दूर जाए कऽ बात कियाकि गाममे एहन कोनो इस्कुल नहि छलै हेँ जे अठमासँ जे काज हेतै तकर बाद जे छै से पढ़ाइ हेतै तकर बाद हमरासभकेँ दूर जाए पड़ल तऽ एहिमे जे छै से हम दूरमे नाम लिखा लेलहुँ तहन फेर नानी गाम जाइत छलहुँ हेँ नानी गामसँ फेर ओतय जे छै से नानीके लगमे रहैत छलहुँ हेँ नानीके अपन नानीके सङ्गे काज केलहुँ सङ्गे सङ्गे रहलहुँ आ नानीकेँ जे छै से पढ़ै लेल नानी अपन भेज देइ छलथि हेँ काज भोरे भोरे सभ किछ मामी सभ मामा सङ्गे जाइ छलहुँ हेँ इस्कुल तऽ नओमा दशमा ओतय पढ़लहुँ तकर बाद फेर गाम आबय पड़ल जे ओतयसँ दसमा भऽ गेल कियाकि ट्वेल्व्थके पढ़ाई एहन कोनो जाएकेँ बात रहैत नहि छै ताहि दुआरे गाम आबय पड़ल फेर जखन गाम एलहुँ तखन जे छै से ओतयसँ फेर नाम लिखा देलक मोनमे तऽ बहुत छलए हेँ जे कॉमर्स राखी लेकिन की करब जे दूर छलए हेँ गाममे लेकिन सभ कहलक जे नहि कॉमर्स नहि राख आर्ट राख तऽ आर्ट राखय पड़ल आओर फेर जे छै से हमरा आर्ट राखि कऽ फेर पढ़लहुँ तकर बाद फेर एनाहिये आर्ट राखि कऽ पढ़लहुँ तकर बाद फेर बी ए ग्रेजुएशनमे ट्वेल्व्थ केलाके बाद ग्रेजुएशनमे नाम लिखा देलथि फेर ग्रेजुएशन केलहुँ ओतहियेसँ गामे पर रहिकऽ तकर बाद कोनो एहन कोनो जे छै से अथी नहि भेटल जाहिसँ हमरा किछु सुविधा नहि छल हेँ जे जइतहुँ कोनो आओर किछु करितहुँ आ नहि कोनो एहन हमरा सभकेँ एहन कोनो पाइवला कोनो छलौ हँ नहि जे माँ बाप कोनो नीक कॉलेज या कोनो इस्कुलमे नाम लिखा देता कोनो एहन कोर्स करवा देता ताहि दुआरे अखन तीन चारि साल से बैसल छलहुँ हेँ किछु दिन पहिले मम्मी जे छै से बहुत कहला पर हमरा सभकेँ नाम किछु करतै नहि तऽ केना हेतै तहि द्वारे जे छै से कंप्यूटर कोर्समे नाम लिखा देलक हेँ ओहो तऽ बहुत दूर अछि लेकिन की करब जाए तऽ पड़ैत छै रास्तामे डरो रहैत छै लेकिन ओहो सोचतै कत्तेक लेकिन जाय पड़ैत छै तऽ जाइत छी किछु दिन केलियै हेँ